नाका त्या कामाक आपली उर्जा खर्च करच्या परस लेखन कामाक जर वेळ दिलो जाल्यार म्हाका दिसतां लेखनांतल्यानच डब्बल उर्जा प्राप्त जाता म्हाका पयली सावन बरोवपाक आवडटा म्हणजे सातवें आठवें साकून हांवें बरोवपाक सुरवात केल्ली कविता लेखना सावन सुरवात केल्ली तकल्यांत जायते विचार सुरूच आसतात एकादो विशय लोकां भितर असो भोंवतना मेळटा एकादी घटना खंयतरी आजूबाजुक घडिल्ली दिश्टी पडटा आनी ताजे तकल्यांत सतत किदें ना कितें विचार चालू उरतांत तेंच विचार केन्नाय एकाद्या कविताच्या कवितेच्या फोमाक भायर सरतात केन्ना केन्नाय ताजी एकादी नाटिकां जातात नाट्य जागा जातात किंवा एकांकीका आनी दिर्घांक जातात विशय खूब आसात तें जितलें ताजेर तुमी विचार करतलें तितलें मांडप चड सोपें हांव शक्यतो बरोवपां खातीर रातीन बसतां किद्याक बाकीचो बोवाळ किंवा कोणाचोय डिस्टबन्स त्या टायमाचेर नासतात सादारण आठ वरांचेर जर हांव बरोवपाक बसलो जाल्यार सकाळीं स मेरेन कंटिन्युयस बसून हांव एक पंदरा ते वीस पानांची स्क्रिप्ट रेडी करपाक शकतां आनी म्हाका अशें थंडसाणेंन बरोवपाक संदी मेळटा ती फक्त घरां कडेन स्कुलांनी किंवा स्टाफ रुमांनी हांव काही करेक्शनाची कामां करतां म्हणजें स्क्रिप्ट बरोवन जातगीर पूण कंटिन्युअस बरोवपाक हांव घरां कडेनच बसतां कविता लेखनाचे म्हणशांत तर हांव अक्षरशां बसींत बशिल्ले कडेन सुद्दां कविता बरयतां आनी त्यो सगळ्यो मोबायलाचेर बरयतां आतां पयली केन्ना केन्नाय हांव कंदबां टिकीटाचेर त्यो बरोन हाडटालो दो दोन लायनी आनी मागीर घरां कडेन येवन फॅर करतालो